असांजे इन गुजरात क्षेत्र में असांजा गुजरात जे सूरत शहर में ख़ूबु तरह तरह जा नाश्ता मिलंदा आहिनि घरु घरु ठहंदा आहिनि जामु सुठे अलॻि अलॻि तरह तरह जा नाश्ता ठहंदा आहिनि त ईदरा आहिनि खमण आहे ईदरा खमण पात्रा पातूरी आलू पूरी जामु कुझु तरह तरह जा व्यंजन ठहंदा आहिनि और पंहिंजे सिंधीयुनि जा नाश्ता हूंदा आहिनि पंहिंजे सिंधियुनि जा बि ख़ूबु अलॻि अलॻि तरह तरह जा नाश्ता ठहंदा आहिनि जीअं की सयूं पटाटा बसरु वारी कोकी सियल फुलिका ॾही कोकी कारा मिर्च वारी कोकी चहिरो फुलिको चांहि पापड़ चहिरो फुलिको और तरह तरह जा रोटीयुनि में तरह तरह जी भाॼियूं ठहंदी आहिनि जीअं की सियल भाॼी बसर जी आनियूं सिंधी कढ़ी चांवरु दाल पकवान जामु कुझु तरह तरह जा व्यंजन ठहंदा आहिनि